हलो छा कम अथव हा जय झूलेलाल ॿुधायो हा ॿ साल ॿिया लॻंदा ऐं तव्हां खे मतलबु तव्हां घणे जो फ्लेट वरितो हुयो ऐं घणी डाउन पेमेंट कई डाउन पेमेंट करे करे तव्हां रजिस्टर करायो फ्लेट ॿ लख तव्हां डाउन पेमेंट कई हुई ऐं उन वकील तव्हां खे रजिस्टर करे ॾिनो हुयो मकान रजिस्टर तव्हां खे कनफम करे ॾिननि तव्हां खे कंहिंजो फ्लेट आहे हा त उन लाइ तव्हां हीअं करे सघंदा आहियो तव्हां अगरि तव्हां हाणे हुन खां वञी पुछोसि तव्हां खे सो तव्हां खे पंहिंजे जंहिंखे तव्हां रजिस्टर कराया आहिनि उ तव्हां खे के ॿ लख रुपिया तव्हां खे हाणे तव्हां खे मे ताईं उन फ्लेट न ॾिनो अथई त तव्हां हुनखां वापसि वठी सघंदा आहियो ॿ लख रुपया न त तव्हां हुनजे लाइ कोर्ट में केस करे सघंदा अहियो के तोखे हर महिने ॿ लख रुपये जो हिक टके सां तोखे हर महिने न हर रोज़ु तव्हां खे ॿ लख रुपये जो हिक टके सां व्याजु ॾियणु ॿ हज़ार रुपिया तोखे ॾियणु छोकी तूं मूंखे कोन्ट्रेक करे रजिस्टर कयो वई के भई मां तोखे मे ताईं फ्लेट डींदमि पर हो तोखे मे ताईं फ्लेट नथो ॾेई सघे त उन लाइ तोखे व्याज मतलबु हुन खे हिक टके सां तोखे व्याजु ॾियणो पए हाणे तव्हां ॿुधायो तव्हां खे छा करिणो अथव तव्हां हुनखां वञी पुछोसि की तूं मूंखे ॿ लख रुपिया वधारे ॾेथो के मां इन लाइ केस कयां ॿुधाए हा त तव्हां हुन हो तव्हां ॿ लख हू तव्हां खे नथो ॾे ॿियो ॿियो सॉल्युशन हे ई आहे के तव्हां पुलिस में वञो एफ आई आर लिखायो ऐं कंज़्युमर प्रॉटेक्शन एक्ट जे अंदरि नाइनटीन सेवनटी टू जे अंदरि तव्हां इहो चई सघंदा अहियो के ॿ लख रुपये ते मूंखे हिक टके सां तोखे हर महीने तव्हां एफ आई आर फाइल कयो के मूंखे ॿ जेको बि कानून आहे कंज़्युमर प्रॉटेक्शन में हुन अंदरि हे हे ईंदो आहे तव्हां वञी फाइल ॾेखारो मां तव्हांजो केस लड़दमि पर मुंहिंजी फ़ीस थींदी हिकु हिअरिंग जी थींदी ॿ हज़ार रुपया हिक भेरो मां कोर्ट हा डॉक्यूमेंट्स तव्हां खे ॾियणा पवंदा जे जेको क़ाग़र तव्हां रजिस्टर करायो आहे हो तव्हां जी मम्मी जा फोटो तव्हां जी मम्मी जो हिक आधार कार्ड जी जेरोक्स हिक पानकार्ड जी जेरोक्स ऐं तव्हां हिकिड़ी बिल्डिंग में कहिड़े नंबर जो फ्लेट तव्हां रजिस्टर करायो अथव ऐं छा छामां हा ऐं तव्हां पेमेंट कहिड़ी तारीख़ ॾिनी अथव ऐं उन तव्हां में हुन तव्हां खे साइन करे ॾिनी आहे के मां तोखे मे ताईं तव्हां खे फ्लेट ॾेई छॾींदोमांव उहो नथो ॾे त तव्हां हाणे हे सभु तव्हां डॉक्यूमेंट खणी मूंखे ॾेई था सघो या तव्हां पुलिस में वञी एफ आई आर कराए था सघो पोइ जेको बि केस थींदो कोर्ट जी जेकी बि हिअरिंग ईंदी उहो प्रॉसेस जीअं बि हूंदी उहो करे सघंदासीं न एतिरी त हाणे थींदी आहे छोकी तव्हां जो ॿ लख रुपये जो मकान टीह लख रुपये जो मकान आहे ॿ लख जी डाउन पेमेंट आहे त ॿ हज़ार रुपया हिक हिअरिंग जी एतिरी वॾी फ़ीस न आहे ऐं हिअरिंग बि हिक या ॿ ई थींदी हिन खां मथे न थींदी हा त हलो अरड़हं सौ रुपिया ॾिजो पंहिंजा पंहिंजी भेण आहियो हिन लाइ हा ठीकु आहे हलो